اتر پردیش میں بہت سے ریزوٹ موجود ہیں کچھ بہت لگزری ہوتے ہیں اور کچھ بجٹ کے موافق بھی ہوتے ہیں جس میں سے تاج محل پیلیس آگرہ اس ریزورٹ میں شاندار فن و کلاسک محیط ہوتا ہے وہاں آپ کو بلند ترین معیارات کی سہولیت فراہم ہوتی ہیں جیسے کہ لگزری سوئٹس ریسٹورینٹ اور اسپا وغیرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جے پی پیلیس ہوٹل آگرہ یہ ہوٹل بھی فاخر معیارات کے خدمات فراہم کرتا ہے اور بڑے اجتماعات اور واقعات کے لیے بھی ایک معیاری مرکز ہے اور بجٹ موافق ریسٹورینٹ جیسے کہ ہوٹل اتیتھی آگرہ یہ ہوٹل اپنے مہمانوں کو معقول قیمتوں پر مکان فراہم کرتا ہے اور معمولی تسلیمات پیش کرتا ہے جیسے کہ اچھے کھانے کی سہولیت مرکزی حوض اور روزانہ کے تحفے اس کے علاوہ بھی اترپردیش میں بہت سے ریزورٹس ہیں جس میں ہم بھی گھوم کے آچکے ہیں جو بجٹ فرینڈلی بھی ہیں اور بہت ایکسپنسو بھی ہیں آپ کو بھی اترپردیش میں آنا چاہیے اور ریزورٹس میں گھومنا چاہیے